अच्छा हून अस गल्ल करचै हून जेह्ड़ी रुट्टी जेह्ड़ी घर रुट्टी बनाने अस ते हून केह् होया कि कल मेरे घर होई इक धाम धाम होई साढ़े जन्म दिन हा जन्म दिन हा मेरे भैया भ्राऽ बड्डे भ्राऽ दा जन्म दिन हा ते असें केह् कीता इक धाम दित्ती फंक्शन कीता इक ते लोग सद्दे दे हे असें ते लोग आए पंजांह् सट्ठ लोग ते ऐहे उं'दे आस्तै धाम शाम बनाई असें रुट्टी बनाई शैल असें बनाये जि'यां राजमांह् चोल होइये चने दी दाल होई मूंगी होई मांह् होई ते मटर पनीर बनाया अम्बल बनाया कद्दुऐं दा शैल करियै त्रड़कां त्रड़ुका मारियै असें कोई बाह्र दे बंदे सद्दे दे गै नेईं हे असें घर दे गै बंदे शैल रली मिलियै बनाई में मम्मी ते भापै बाकी बनाया कड़ाह् पुड़ियां बनाइयां बगैरा ते शैल गै लग्गियां लोकें गी बड़ी सोह्नियां सोआद आइया उ'नें ई कन्नै बनाई कुस अहें तो बुढ्ढी होरें बी ऐहें ओह् करी ओड़ेआ उ'नें ई बी हराई ओड़ेआ तो ते कुदै बाकई रुट्टी बनाना बाकी रुट्टियै दी कोई ऐसी गल्ल निं ऐ बजारा दा मसाले मसूले थ्होंदे गै ते ओह् केह् करना इ'त्थुं थोह्ड़ी बहोती बनानी गै होंदी ऐ बाकी कोई चक्कर निं ऐ ते शैल रुट्टी बनाई असें ते खाद्धी लोकें ते मज़ा आइया उ'नें गी नंद आई मटर पनीर बगैरा पूरा बनाया त्रड़की त्रुड़कियै ते मजा आइया उ'नें ई